گانے کے لیے میرا پسندیدہ انداز یا موسیقی یہ ہے کہ میں عام طور پر کلاسکی غزل گاتا ہوں یعنی جو ہماری پرانی غزلیں ہیں پرانی ہماری جو شاعری ہے جیسے ولی کی ہو گئی غالب کی میر تقی میر کی اور سراج اورنگ آبادی کی اور جگ جسے جگجیت سنگھ اور دوسرے گلوکاروں نے بہت اچھے انداز میں گایا انہیں اسے ہم گانا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا انداز ہمیں بے حد پسند آتا ہے جو کلاسکی غزل ہوں اور کلاسیکی غزلوں میں عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے دل کی باتیں ہوتی ہیں شاعر اور جو غزل کا تخلیق کار ہوتا ہے وہ ہمارے دل سے بات کرتا ہے یہ چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ اپنے نفس کے لیے یا دوسرے کے نفس کے لیے یا جسے سنانا ہو اسے بھی پسند آتا ہے کیونکہ جب بھی جو کوئی بھی غزل کو سنتا ہے تو ہر ایک کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف میرے دل کی باتیں ہو رہی ہیں اور میرے لیے ہی یہ غزل کہی گئی ہے میرے لیے ہی یہ بات کہی گئی ہے اس لیے ہمیں غزل کی صنف بے حد پسند ہے اور ہم اسے اکثر گنگناتے ہیں